जतय कोनो कार्यस्थलपर होइत छै एहन टकराव स्थिति जे हँ हमरा अथी भऽ रहल अइ कोनो कठिन आबि रहल अइ ओहि रास्तामे तऽ कौँ कौँ होवय लागैत छै सभ कियाक तऽ मुँहेसँ सभटा होइत छै लोकके झगड़ो होइत छै मुँहेसँ प्रेमो होइत छै मुँहेसँ आ टकरावके जतय जगह आबि जाइत छै स्थिति तऽ हमसभ सभसँ पहिने हुनका पानि पियाबैत छी जे शान्त रहती ओसभ आ स सभकेँ पानि पिया कऽ तखन एक एकसँ सभकेँ चुप करा कऽ जे सभगोटए अहाँसभ पहिने चुप भऽ जाउ एक एक आदमीसँ हमसभ जे परिस्थिति हुनका जे दिक्कत छनि सभटा सुनलहुँ आ ओहि हिसाबसँ हमसभ सभगोटए मिलि कऽ अपन ओकर निराकरण केलहुँ जे हँ एना कयलासँ ई हेतै आर एना कयलासँ ई हेतै हिनका अगर कोनो दिक्कत छनि तऽ की दिक्कत छनि एक एकसँ सुनलहुँ आ एकबेर जे सभगोटए बजैत छै तऽ झाँउ झाँउके स्थिति भऽ जाइत छै ओहोमे एकर परिस्थिति खराब होवयके डर रहैत छै ताहि द्वारे हमसभ सभगोटए शान्त करा कऽ हुनका तखन एक एकसँ पुछैत छियनि